ह असांजे खेत्र में आदिवासी कला आहिनि मधूवसनी मधूबनी कला छापा कला छापागरियुनि कपिड़े ते गुल जो पौधनि जो जानवरनि जो भॻवान जो कंहिं जो बि हुनजा छापा करे करे उन्हनि ते कढ़ाई कबी आहे हुनजा वस्त्र ठाहींदा आहिनि साड़ियूं ठहंदियूं आहिनि उहो अॼुकल्ह जीअं सरकारि लॻाईंदी आहे यू पी महोत्सव लखनऊ महोत्सव हुन में माण्हू राजस्थानी कलाऊं कढ़ाईनि जा उहो पंहिंजे बांस जा सामानु सभु खणी ईंदा आहिनि ओड़े तरीक़े सां असां आदिवासी कलाउनि जेके छापक ई छापा जंहिं सां कपिड़ा थींदा आहिनि उहा रखंदा आहियूं ऐं बांस जी गरी जा जेके सामान ठहींदा आहिनि हथ सां जेके सामान ठहींदा आहिनि ऐं इअं सभु रखी करे हुनजो महोत्सव लॻाईंदी आहे जेके माण्हू हे ल महोत्सव में भाॻु वठंदा आहिनि उहो ओड़ा सामान रखंदा आहिनि पूरी हुतां जी जेका जनता थींदी आहे प्रदेश जी ज माण्हू थींदा आहिनि उहो वठंदा आहिनि अलॻि अलॻि देशनि जा सामान वठंदा आहिनि आदिवासी कहिड़े स उन्हनि जी कलाऊं ॾिसंदा आहिनि कि कहिड़े तरीक़े सां हू सामान ठाहे करे खणी आया आहिनि ऐं हुनखे वठंदा आहिनि पंहिंजे घर खे हुन सां सजाईंदा आहिनि पंहिंजे रिश्तेदारनि ऐं दोस्तनि खे बि ॾींदा आहिनि गिफ़्ट कंदा आहिनि ऐं उन्हनि माण्हुन जेके ठाहे करे खणी ईंदा आहिनि हुननि जी आय बि हिन सां ई थींदी आहे हुननि खे ऐं हिन लाइ महोत्सव सरकारि बि हुनखे सहयोग ॾे थी हुनखे वधाइण जे लाइ हिन लाइ असांजे खेत्र में आदिवासी कलाऊं अॼु ताईं संरक्षित आहिनि हुनखे अॻिते बि सरकारि संरक्षित रखण लाइ महोत्सव लॻाईंदी रहंदी आहे ताकि माण्हू हुनखे लॻाए करे पंहिंजी आय बि कनि ऐं असांजी कलाऊं बि सुरक्षित रहनि